हम प्रेसर कुकर में खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा सुविधा समझते हैं क्योंकि प्रेशर कुकर में बनाने से उसका जो है पानी ब कहीं जाए नहीं जाता है इसलिए उसका खाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और हेल्दी के साथ साथ क्योकि वह प्रेशर से बनता है भाप से बनता है इसलिए वह बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है खुले बर्तन में भी खाना जो है जो खुले बर्तन में जो बनता है वह खाना तो पसंद है लेकिन उससे ज़्यादा सुविधा और जल्दी बन जाता है और ईंधन की भी बचत होती है तो वह प्रेशर कुकर में बनाना इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद है इसके बहुत ही ज़्यादा लाभ है क्योंकि प्रेशर कुकर बनाने से खाना जल्दी भी बन जाता है औ एक तो टेस्टी भी रहता है और इससे ईंधन की भी बचत होती है और प्रेशर कुकर का में खाने बनने का स्वाद और खुले बर्तन के बनने के स्वाद से अलग है प्रेशर कुकर वह में जो खाना बनता है वह ज़्यादा ही